हमारे लिए सबसे मुश्किल काम गाजर का हलवा है जो कि हमारे घर में सब बहुत पसंद करते हैं गाजर का हलवा खाना उस गाजर को धुलेंगे अच्छे से फिल कद्दूकस करेंगे घिसेंगे अच्छे से उसके बाद कराही लेंगे थोड़ा सा उसमें घी डालेंगे फिर अच्छे से भूजेंगे पान से दस मिनट तक अच्छे से भूजेंगे भूजने के बाद फिर थोड़ा सा चीनी डालेंगे दूध डालेंगे काजू किशमिश और बादाम उसमें कट करके डालेंगे फिर उसके बाद उसे अच्छे से चलाएँगे और पंद्रह से बीस मिनट तक पकाएंगे पकने के बाद सबको थोड़ा थोड़ा परोसेंगे और अपने बच्चों को प्यार से खिलाएँगे